असांजी सिंधी भाषा त ॾाढी सुठी भाषा ऐं सुठी वणंदड़ भाषा आहे जॾहिं ॻाल्हाईंदा आहियूं त ॿिया माण्हू असांजा निहारींदा आहिनि जीअं त असां चवंदा आहियूं लखु नालत थई थुकु थई ॿुडी मर कंडा पोखींदे त कंडा ई मिलंदे पाण न पले ॾुजा मथी दे धुड़ पाए फुड़े फुड़े तल आ रुगो पए नंबी खडु वञी पओ रत रोले छॾियो तई मुंहिंजो मथो ई कुटिजी वियो आहे